कब चाहिए थी पाँच तारीख पाँच तारीख से तो इन लोगों के टेस्ट स्टाट हो रहे हैं बाद में क्या जे इनके लोगों के माक्स भी ऐड होते हैं ना इक्ज़ाम में मेन इक्ज़ाम में एप्लिकेसन तो आपको केहाँ कहाँ जाना है तो आप इनको यहीं छोड़ जाओ तो टेस्ट भी तो जरूरी है आप किसी रिलेटिव के यहाँ छोड़ सकते हैं

तो फिर आप क्या आपकी क्या इच्छा ले जाना चाहते हैं टेस्ट भी तो मैन है बर तो एक काम कीजिए कितने दो तीन दिन में आ जाएँगे तो एक काम कीजिए आप उनको मतलब एप्लिकेसन भी लगा दीजिए बट ऐसा होता नहीं क्योंकि अब ये टेस्ट भी मेन है तो दो तीन दिन में आप मतलब रिटर्न आ जाइएगा तो उनके टेस्ट बाद में हो जाएँगे उनके माक्स भी तो मैन हैं ना

ले जाइए उनको ठीक है ना वेलकम